जियां में एह् इक कम्म कोला शुरू करन लगी ही जि'यां कपड़े सीने सिलाई दा कम्म लगी ही सिक्खन उत्थूं शरूर करनी आं में कपड़े सिलाई लगी सिक्खन जेल्लै सिक्खन लगी बड़ी सारियां कुड़ियां हियां अस किट्ठे होइयै सिक्खन लगे फिर असें ई जेह्ड़ी मैडम सीखांदियां हियां असें कोई समझ नि औंदी ही पता ही निं चलदा हा कि कि'यां सीने न कि'यां कट्टने न कि'यां तरपाई करनी पैह्लें असें इयां आस्तै आस्तै तरपाई करना सिक्खेआ फिर कपड़े कट्टना सिक्खे सीना सिक्खे फिर आस्तै आस्तै कट्टना सिक्खे और बड़ी सारियां कुड़ियां आखदियां होंदियां हियां असें ई असें निं आई सकदा एह् कम्म ते असें सौ असें सोचेआ चलो ठीक ऐ कोशिश करियै दिक्खने आं इ'यां करदे करदे कपड़े सीने दी जांच सिक्खी लेई जेल्लै सिक्खी फिर आस्तै आस्तै अपने कपड़े लगे सीन अपने सीने सीन शैल आन लगे फिर अपने परोआर आह्लें दे बी सीन लगे उं'दे कन्नै कन्नै असें फिर ओह् कीता बाकी आह्लें दे बी सीन लगे फिर कढाई बी सिक्खी बुनाई बी सिक्खी जेल्लै एह् सब किश सीखियै जेल्लै असें कम्म शुरू कीता बाकी आह्लें सिखाना शुरू कीता एहदे बाद अपने आप च इक असें अपने आप उप्पर प्राउड फील लगा होन